गामियारि ओनसोलाव गिदिर आबादारि फालांगि आरो फिसा आबादारि गिदिर आबादारि फालांगिया जाबाय बिसोर गिदिर गिदिर खामानि मावनानै बे गोरिब गोयैफोरखौ नासयदों आरो बिसोरनि आरो बिसोर